हम जे छै से अखन हमसब इण्टरमे जे छै से पढ़ैत छी आओर बहुत मेहनतसँ जे छै से अहाँकेँ इण्टर तक जे छै से पहुँचलिऐ आओर अपन जे छै से पूरा प्रयास छै जे अपन मञ्जिल तक जे छै से पहुँचियै और अपन पूरा प्रयासके करैत अपन मञ्जिल तक पहुँचबै आ ओहिमे जे छै से अपन जे छै से गौरवशाली उपाधिके जे छै से अपन प्राप्त करबै किआकि मानु गरीब परिवारसँ छियै और मेहनत करैत छियै मेहनतके जे छै से फल हम जे छै से अपन प्राप्त करै ला चाहैत छियै आओर हमर ईच्छा छै जे मानु हम पी एच डी तक जे छै से पूरा करियै कम्पलीट करियै और अपन जे छै से मञ्जिलके जे छै से खुब आसानीसँ मेहनतके बलसँ जे छै से ओकरा हाँसिल करनाइ छै आ इण्टर जे छै से करबै इण्टरके बाद जे छै से मानु पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री मे जेबै तहिके बाद जे छै से अहाँकेँ जे छै से ओहि मेटरमे जे छै से घुसि जेबै जहि मेटरके हमरा प्राप्ति करबाके छै